सिब मन्दिरा जोंनि खाथियावनो जायो एक देर किल'मिटारसो बे सिब मन्दिराव माने पुजारि थाखायो आरो सासे नेपाल मानसिआ ओमफ्राय बे पुजारिया सोरबाफोर माने जनदिस मोन्नाय आरो फिसा फिसौ माबा बेमार मोन्नाय बार गाज्रि मोन्नाय बेफोरखौ माने जारिनानै मोजां खालामनाय आरो आरो अनेक मानसिफ्रा फ्रमान मोनबायबो ओमफ्राय बेबादिनो बोसोराव मोनसे बे सिब'रात्रि फुजाखालि बिराद गिदिर मेलाबादि मोनसे फुजा फालियो आरो बाहाय सिब फुजा बाहाय अनेक जाथ सोब जाथि जन'गस्ति हारसा बर' सावथाल नेपाल बयबो फैजोबो आरो बाहाय धोरोमनि खुनु फाराग गैया बयबो थांनो हायो आरो नै थांनाय बोसोरावसो माने एकदम खुन बिहारनिफ्राय सासे पन्दित लाबोदों आरो नेपाल बे माने सिब मन्दिरनि सायाव बिराद गुवारै बेखेवनानै सानथाम हाबा फारि लानानै बे मेलखौ खुंदों आरो आंबो थांदों सानसे खोनासंहैदों ओमफ्राय अखानायै आं थांनाय जायाखैसै आरो न'आवबो खामानिया बेस्त' दङ दा बे फुजा थानाया बिराद रायजो राजाफोरनि थाखाय मंगल जादों आरो आमफ्राय उफाय मोनदोंबो सोरबा सोरबा बे डाक्टार हायै बेमारखौ बार गाज्रि मोन्नाय बेफोरखौ माने सोखादों आरो जनदिसखौबो जारिनानै सानथामसो लायो आरो जनदिसखौ सोखानांगौआ सान्थाम जारिहैजाबाथाय आरो एकदम सिरियासबा सानब्रैसिम जारिहैजाबा हामनाय अनेक मानसिफ्रानो खिन्थादों आरो हामगासिनो दङ मानसिया मानि जेसेबां दिन थागोन उन्न'थि जागोन आरो बोरायबाय मानसिया आरो बिना न'आ अदालगुरिना अबावहायथाय बाहायसो आरो जायगानि नङाबाबो माने बिराद सिनाय जोब्बाय बिखौ दा आंबो खेबथामसो जाबाय आरो आरो आंनि गथ'फोरनि लोमजानाय फिसौफोरनि लोमजानाय अ'बा समाव बेवहायनो थांनानै आर'ग्य' जादों आरो मोजां जाबोगासिनो दङ आरो जालांबाय थागोन बायदि आंहा मिजिंथिदों जथ'दिन बे थागोन माने बे खाथि खालानि मानसियासो रैखा मोनगोन आरो बेमार आजारनिफ्राय दा आं खाम'ना खालामो बे फुजारिया जाहाथे माने ईस्वरनि अन्नायाव गोलाव जिउ लावथों आं बेखौ खाम'ना खालामो मानो होमबा जोङो गरिब दुखिया मानसिफ्रा डाक्टारनाव थांनांगौब्ला बङाइगावफोर बायदिआव थांनांगौबा गारि फारायावनो हाजार से देरहाजार लायो आरो बे बिनि थाखाय डाक्टारजों सिखिसा खालामनांगौआ दानि मुगायाव बिराद जुलुम जाबाय आरो दा अबेबा अबेबा बेमारखौ बियो माने जारिनानैबाबो आरो एसे मुलिफोर हरो फोन्नो हरो बिजोंनो माने हामगासिनो दङ आरो सिआरपि सिन्थाय सोरबा सोरबा जारिजायो बेहाय थाङो बिसोरबो माने बिसास खालामो दा मन्दिराबो बिराद समायनासै आरो आरसिसि माबा मन्दिर लुबाय गिदिरथार मन्दिरा सारि ख'निया सरकारनिफ्रायबो एसे अनसुंथाय मोनदों नामा दा बाहाय माने बिराद जा गोबावसै आरो बाहाय मानसिया फ्राय जाबाय थायो लोमजानाय जनदिस मोन्नाय बेफोरमानि फैबाय थायो आमफ्राय गावबो मानि अजद होया आरो सोरबाफोर मानि एसे सिरियासफोर जायोबा हराव सिन्थायनो सोरबाफोर थां थांनानै माबायो आरो अजद आफ'थि खालामा बेबादिनो खोनाबाथाय माने दरखौ दरजाखौ खेवना होफैयो आरो गाव नायनानै जारिनानै हरो आरो आफुथि खालामा दा आं हास्थायो माने जाते बिथाङा जिउ गोलाव जाथों बेखौ आं मिजिंथियो दा मानसियाथ' माने फिसालायाबो जारियोमोन बे दा बिबादिनो सिब मन्दिराव दांथल ना निउ बङाइगावआव थांबाय आरो फिसाला गिदिरा बिहाबो एसे रोङोमोन थिउसन आरि लायोमोन मानसिया फिअ ना बबेसिमबा फरायनाय बेवहायबो माने खामायोमोन आरो फिसालायाबो दा हिन्जाव लानानै बि ओरैजाइ निउ बङायना दांथलआव थांबाय बे सिब मन्दिरावनो नेफालफ्रा माने सिब फुजारिखा नालाय बे सिब मन्दिरखौ बिराद माबा आरो बिसोरो फगथि खालामो सिबखौ आरो बेवनो बेसोर माने बोरबो मोनो जाहैदों दा आरो खाथिखाला मन्दिरनि सोमोन्दै जोंहाबो गामियाव जोंहाबो एसे माहोनो बाथौ बाथौ मन्दिर दं आरो जोंना गामियाव माने माखासे ब्रह्म माखासे बाथौ दं नालाय दा आंबो बाथौआनो दा जोङो बाथौ मन्दिरखौ लुगासिनो दं आरो हासि माबा फास्था मोनसे माबा मन्दि माहोनो फ्लर दासो सिरिनै सिरिथाम हाबाय सिरिनै दंबावो आरो दा लुगासिनो दं ओमफ्राय राङाबो एसे द्लाम थांबाय फ्राय दासिमाव फास लाखसोया थांबाय आरो आमफ्राय दाबो कमफ्लित जायाखै बे जोंनि बाथौ मन्दिरा आमफ्राय दा सरकारनि अनसुंथाय मोनदों एसे दा बेजोंनो मावगासिनो दङ ओमफ्राय मोनसे नैबे आसाम दर्सन जिनिस सरकारनि मोनसे आस'नि दङ बेखौबो जों मोनदों दा नैबे मोनसे गार्जासालि बेखौबो लुगासिनो दं आरो बे गार्जासालिया दासो माबाहांदों दा जोंना एसे उन जादों आरो बे आसाम दर्सनाथ' आराय लाख थाखाया मालाय सिगां थाबायनायफ्रा सिगाङाव मोनबाय दा सोरबा सोरबा हाबायसो दा जोंना नै दासो स्थार खालामदों आरो दा जोङो बाथौ आरजआव माबा मन्दिराव मन्दिर हायाखैबाबो ओरैनो एसे गालगाब लुनानै फ्रेयार खालामबाय थायो आरो माहोनो फुर्निमा अमाबैसा बाहाय फुर्निमा खालि माने फ्रेयार खालामो अमाबैसायाव माने फ्रेयार खालामा ओरैनो आलारि बाथि सावो आरो ओमफ्राय फ्रतेक मानि जोंना माने बे बाथौआरिफ्रा आरज गाबनायजों लोगोसे न'फायाव मोनसे खालेगसनबो खालामो आरो दसथाखा दसथाखा बेबादिनो खालेगसन खालामो दा अनेक मानि दा ज'मा जाबायमोन ज'मा जानाया नैबे मन्दिर लुनायाव फ्राय बावनो थांफिनबाय आरो आरो दाबो माने लासैनो बांलांफिनगोन आरो जेन'बा मन्दिरा थिन लाखसोनि खामानि दंबावो आरो थिनलाखसिमसो जों देग्लायनो सेस्ता खालामदों लुफुंनो हागोनबादि एसे आसा खालामदों आरो ओमफ्राय बे लुफुंजोबनो हायोबा जों बे लखेलनि आलासिफोरखौ लेंहरनानै दुवार मुखुलि खालामनो सानदों दा बाथौनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंबाय माने बिराद गिदिर लुदों आरो जों बे बाथौ माबाखौ मन्दिरखौ दा आवगायगासिनो दङ मावगासिनो दा आसा खालामदों बे बोसोरावनो हायोबा जों खेरायबो होयो खेरायनि सिगां हायाबाबो एसे उनाव हाहैसिगोन आरो खेरायखौ बोसोरथाम होनानै बोसोरथाम द्रफ थायो दा बेनो आरो जोंनि बे बाथौनि माबा नेम खान्थि बादियै माने खेरायखौ जोङो होयो बोसोरथाम होना बोसोरथाम द्रफ थायो बोसोरथाम आवगाय होबोयै होबोयै नै देग्लाइ बोसोरथाम जानानै आरो देग्लाय सुरु खालामफिनबाय बोसोरथाम खुंगोन आरो बोसोरथामनि उनावसो माबा द्रफ थानानै आरो बोसोरथाम जाफिनबा माबा खुंफिनो आरो जोंना बिराद भायग'आ मोजां भायग'आ मोजां माने मा जोंना बाथौ धोरोमा धोरोमखौ लाखिना अजाजों दौदिनिजों बिसोरनो माने फोथांना लाखिगासिनो दं बाथौ धोरोमखौ दा जोंहा आफा बोराइ बाथौनि अन्नायाव गामिआवनो जाहा सासे अजा मोनबाय बिनो माने गासिबो खेराय माराय गार्जा थार्जा होयो खेरायबो खुंनो हाबाय आमफ्राय बेजों लोगोसे दौदिनि बा नेवसिगिरि माने नेवसिगिरि नायोबो न'आव बेमार आजार नायनाय आमफ्राय खेरायनोबो हाबाय आरो नेवसिगिरिनि नामा उरबुसि आरो अजानि नामा अरुन दा एखमबा ज' सानैबो जायगा दाबसे दाबसेयावनो गाहैयो आरो एखमबा माने सोलाय सल' जायो अजाखौल' लांबाय दौदिनिया दस्राखौ लानाय थायोनालाय खायसे आरो माबानि दौदिखौ लांबाय अजाया थालां थालाङो बेबादिनो जायो आरो अबावबा सोरबा सोरबा गामिया माने खेबसेनो लांजोबो आरो अजाबो दौदिनिबो बे जों माखायानो बे सानैबो थांनानै दा फुजाखौ हैगासिनो दङ आरो दासिमबो जेबो बदनाम मोनाखै आरो आरो जोंना अजायाथ' है अजाया मेरलाबाबो जों माखानि अजाया फ्राय बांसिन फेमास जाना दं आरो मानसियाथ' लेखा रोङाबाबो बे ईस्वरनि बोर मोन्नायाव सासे माने बियो फोर्बोखौ बा गावनि बि अजानि दायथ' कर्त्यब बे कर्त्यब'खौ मावलांगासिनो दङ न'आवनो फ्राय थानो मोना बांसिन ओरैबादि मानि बिहा दा माबा सोलिनानै दं आरो आरो आं जोबोद माने गोजोन्नाय मोनदों आरो गामिआव बेबादिनो अजा थाखानाय दौदिनि थाखानाय बियो आमफ्राय नैबे ब्रह्मफ्राबो ब्रह्म खावसे बाथौ खावसे दङ होनना आं सिगांआवनो बुंदों दा ब्रह्मआ एसे खम आरो जोंनि बाथौआनो बांसिन गासै एक्स' घरानो जाहैबाय जों माखायाव जों माखायाव दा बाथौआ बारायै बारायै स'वातरआनो जाहैबाय ओमफ्राय नै बे बाथौ ब्रह्मआव इसे दं त्रिस फइट्रिस जनसो आरो सतसंग' न'नै न'थाम दं आरो दा बेखिनिखौनो धर्मनि माबायाव बेखौनो आं मोनथिगौ आमफ्राय गामिनि एसे बिबान थानाय हिसाबै गावबुरा हिसाबै माने आं दस्रा दस्रि बेबादिनो माबायावबो आनस'लिगजों थांफानानै अबबा अबबा डिसट्रिकआवबो आं थांफाबाय आरो बे बाथौ धोरोमनि बे जिहेथु खेराय फोरबो खुंनाय मानाय आरो नै दाखालिसो अदालगुरियाव जाखांबाय सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमनि आं बहाय माने थांनाय जायासै दा हारसिंखायनो आं अबावबा खामानआव मानि थांजोबनो हाया आरो दा आरो देहायाव एसे बोरायबाय बानायबो फैबाय दा नंखायनो आं बिराद आबस'समोन जेबो माबा फ्रिमोनबा बिबादि मोनसे धोरोमनि मेल मिथिंबाथाय न'खरनि माबाखौनो जेंनाखौनो बावगोमोरग्रा बावगारोमोन आरो ओरैबादि मानि थावथि दंमोन आंनाव दा मा खालामनो खाफाला गाज्रि एसेबां फ्रि नङा आंहा न'खर गासिबो माने साथस'थि आथस'थि बोसोर जाबाय आङो अब्लाबो माने आङो खुनुरुखुम मावनानै जागासिनो दं दा फिसाला सासे जुदा जाजोब्बाय फिसालाया आंना साबामोन दा सासेया आंजोंनो दंफायो बेबो फिरफिलि सालायो न'खराव मानि खामानिखौनो नागारनो हायैबादि जाना दं आरो ओरै मोसौ खास्लायनाय मानाय आरो बायदिसिना माबा दाथ' नै सानबा गुसुंआव हास्लाबथारा मोसौ खाहैनाय मानाय आरो बेबादिनो न'नि खामानि मोना आरो दाबसेयाव थांनागौबा नै बेनो मोनसे हमथायो आरो दा नखरनि माबायाथ' बेबादिनोसै जाहैबाय मानि जिहेथु माने धोरोमखौ फुजियोब्ला गोसो गोथारैसो फुजिनांगौ हिसाबै बाथौबो मानि फुर्निमायाव आरो बेदि बाराय लायै बाराय बाथौआव माने जेवारि बाथि सावो गय जरा फाथै जरा होनानै बेखौमाने फालिबाय थायो आरो दा जोंनि बाथौ सिबियारिनि माबाया बेनो आरो आंहा फोथायनाय दं आरो बे गुदि धोरोमा जोंना बर'आ बे बाथौआनोमोन दा ससेआवसो गावस्राबोदों बिबार ब्रह्म बेफोरो आदि बिधाया बाथौवानो होननानै जों बे माबाफोर मेलाफोराव बेबादिनो मेलेम जिबिफ्रा बुङो दा इसिखिनिखौनो आं बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ दोनथ'बाय